हेलो मैडम जी अब चॉकोलेट की दुकान से बोल रही क्या आइसक्रीम के

मुझे वनीला आइसक्रीम चाहिए चॉकोलेट और चोक चॉकोबार चाहिए हाँ और आज की तारीख़ में चाहिए क्योंकि हमारे घर है ना ज़्यादा मेहमान लोग आए हैं मिलने के लिए उनको मैं सोच रही थी ये अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम खिला दूँ

नहीं चाहिए हाँ चॉकोबार वनीला और चॉकोबार

हाँ आप आप भिजवा दीजिए हाँ हाँ आप कितने टाइम तक भेजोगे हाँ आज के आज के तारिख़ मे भिजवा देना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ शाम तक थोड़ा जल्दी भेज देना

जी कितने पैसे हो गए मैडम हाँ डिस्काउंट भी मिलेगा हाँ आ आप भिजवा देना मैं हाँ नम नंबर से घर के नंबर से आपको पैसे भिजवा दूँगी हाँ ऑनलाइन में भेज दूँगी

हाँ मैडम जी मैं आपको मेरे घर का पता भेज देती हूँ तो ऑनलाइन में मैं पैसे भिजवा दूँगी बहुत जल्द थोड़ा जल्दी भेज देना क्योंकि ज़्यादा मेहमान लोग आए हैं उनको मैंने बोला है कि आइसक्रीम खिलाऊँगी जी मैम हाँ आज की तारिख़ मे भेजना

हाँ हाँ हाँ दस दस दस भेज देना हऊ हऊ ठीक हैं